गाछ लगेलासँ छोट छोट पेड़ लगेलाके बाद पानि पड़ै हइ पानि पड़लाके बाद गाछ आगे विकसित होइ विकसित होलाके बाद मज्जर दै हए मज्जर देलाके बाद टिकला फड़ै हइ अपना बगलमे घरके बगलमे गाछके पेड़ लगेलासँ सुविधा ई होइ हइ जे घरके कोइ भी सदस्य ओकरा देखरेख अच्छासँ कऽ सकै हइ समयपर पानि दऽ सकै हइ समयपर ओकरा कोइ बच्चा कोइ आदमी अगर टिकला देलकै तऽ ओकरा लाठी नहि चला सकै हइ ओकरा कहल जेतै जे नमहर होलाके बाद फड़तै ताहिपर बगलमे हइ तोड़बै तऽ लऽ जइहऽ अभी छोट छोट हइ तोड़लासँ कि होतै नोकसान होतै टिकला अच्छा भी नहि लगतै आओर बगलमे हइ दरबाजापर हइ तऽ कोइ दिक्कत नहि नमहर होतै तऽ अहाँ सभ के जब अएबै तऽ हम एगो दुइगो अहाँ सभके आम तोड़िके देबै अभी एहिमे पानि पड़बे कएलै हँ आब पानी पड़लाके बाद ई सब आगे बढ़तै फूल अथी होतै पाकतै तऽ हमरा घरके कोइ भी सदस्य अहाँके जोड़ि अथी तोड़िकऽ अहाँके दऽ सकै हइ एहिमे अहाँ सभ नाराज नहि होउ बगलमे हइ दूर गेलासँ परेशानी हइ बगलके चीज हइ जरूर अहाँ सभके आम मिलतै